दिक्खो जी साढ़े हिंदुएं च ब्याह् कि'यां होंदे न पैह्लें साढे़ हिन्दुएं च पैह्लें कड़माई होंदी कड़माई इ'यां मतलब रबारा बिच्च बने दा होंदा कुड़ी आह्लें दा बी होंदा मुड़े आह्लें दा बी होंदा ओह् रबारे जेह्ड़े आपूं बिच्चे गल्ल बात करदे ते घर आह्लें धोड़ी गल्ल पजांदे ते फ्ही ओह् रबारे बनदे फ्ही कड़माई दी गल्ल बात शुरू होंदी फ्ही कड़माई होई जंदी जेल्लै कड़माई गल्ल बात होई ते टिबड़े मलांदे टिबड़े शिबड़े शैल मिली जान ता फ्ही टिबड़े मलाने दे बाद उ'नें केह् करना कि लग्गां कड्डनियां लग्गां कडानियां भाई इस लग्गा ई ब्याह् ऐ ते ओह् लग्ग फिक्स करनी ते फ्ही फिक्स करियै भी उ'नें आखना भाई हून डब्बा देओ भी डब्बा देना तां जे मुड़ा मल्ली लैन जां कुड़ी मल्ली लैन इ'यां कड़माई करनी फ्ही कड़माई करने दे बाद उ'नें दिक्खना भाई इन्नी तरीक एकड़ै म्हीने ब्याह् न ते लग्गां जड़ानियां फ्ही म्हीने ओह् जेल्लै कड़माई होई गेई इं'दी ते फ्ही लग्गां जेल्लै पक्कियां होई जंदियां ते भी आखना भाई इ'न्नी तरीक सगन भी सगन होंदा सगनै दे बाद फ्ही उ'नें सगन होने दे बाद जेल्लै सगन होई जंदा फ्ही दुऐ दिन म्हाराज इ'यां जिस दिन म्हूरतै दे स्हाबै कन्नै बरात फ्ही बरात होंदी फ्ही बरात दे बाद आई जंदा म्हाराज बरात दे बाद जेल्लै बरात चली जंदी फ्ही आई जंदी लाड़ी पजेकी पजेकी लेइयै आई जंदे पजेकी लेइयै औंदे जेल्लै लाड़ी घर औंदी भी अपनै शैल जेह्ड़ी रीति रवाज होंदे ओह् अपनै घर करदे शैल ब्याह् होई गेदा होंदा लाड़ी घर आई जंदी फ्ही रिती रवाज कन्नै जेल्लै फंक्शन करदे अजकल्ल डिनर चली पेदे धाम श्हाम करदे शैल फ्ही धाम श्हाम करने दे बाद फ्ही उ'नें म्हाराज अपने रिती रवाज करने रखैदे फिरदे अपने देवतें दी रीतां करदे इस स्हाबै कन्नै मतलब एह् साढ़े जेहड़े एह् ते साढ़े हिंदुएं दे ब्याह् होंदे न शैल मतलब साढ़े संस्कारी तरीके कन्नै जेह्ड़े साढ़े हिन्दुएं दे ब्याह् शैल ब्याह् रीति रवाज कन्नै साढ़े ब्याह् होंदे न